हैलो खरा तुस सनाओ केह् हाल चाल ऐ हां सनाओ हां स्येऊ ते हैन साढ़े हां किश पक्की दे ते किश पक्का दे ऐ तुसेंगी किन्ने के चाहिदे हां कोई निं अवा गल्ल करेओ निं तुस तुसें ई टाइम होगा नी ते तुस गल्ल करेओ ते तुस आपूं आएओ नी ते दिक्खेओ तुस ओह् ते ऐ हां हां ओह् ते खरा अवा तुस इक गल्ल सनाएओ ना मिगी तां ते तुसें चाहिदे ते तुसें ओह् जेह्के सैल्ले सैल्ले होंदे ओह् चाहिदे जां ते चारू बी हैन साढ़ै अच्छा ओह् चाहिदे जियां ओह् इक पेटी भेजे हां मड़ो थुआढ़े म्हल्लेदार गै न ओह् हां कोई नी तां चार पेटियां तुसेंगी अं'ऊ खरी खरी खरी खरी